हमरा एहिठाम जे हॉस्पिटल के सुविधा छै ताहि सब मे अस्पतालक सुविधा मे हमरा होइया जे एकटा गायनोकोलॉजिस्ट आओर एकटा बढ़िऑं एम बी बी एस रहबाक चाही सब गाम मे सब क्षेत्र मे सब ब्लॉक मे हमरा एहिठाम अछि अस्पताल लेकिन ओहि मे डॉक्टर के नीक सुविधा नहि अछि ओकरा सबके एहिठाम ओकरा हेबाक चाही उपलब्धता हेबाक चाही ओहिपर नीक बेड हेबाक चाही ऑपरेशन के सुविधा हेबाक चाही जिनका ककरो धियापुता होइला बाहर नहि जा परनि आ एहिठाम सब तरहक सब बिमारी के इलाज भऽ सकय से हमसब चाहब एहिठाम हुए उपलब्ध हुए हमरा सबके बहुत नीक हॉस्पिटल हमर बड पुरान हॉस्पिटल एतय छलाह अस्पताल जे की आब नहि अछि आओर परमानेंट डॉक्टर के एतय बहाली हुए नीक गायनोकोलॉजिस्ट आओर नीक एम बी बी एस के एतय बहुत अभाव छै एकर से एहिठाम बहाली हुए आ हमसब चाहब इएह देश मे चिकित्सा सुविधा तऽ बहुत बढ़िऑं छै लेकिन हमरा सबके उपलब्ध नहि अछि गाम मे खास कऽ के हमरा सबके गाम मे उपलब्धता नहि अछि ताहि दुआरे हम चाहब जे हमरा सबके ई उपलब्ध हुए सबके सुविधा भेटै स्वास्थ पर अपन ध्यान दऽ सकथि कोविड महामारी मे हमरा सबके अनुभव गाम मे खास कऽ कऽ तऽ बहुत नीक रहल एमहर सबचीज के दिक्कत रहितो हमरा सबके गाम मे कोनो चीजक अभाव नहि बुझायल तरकारी तिमन कनी बेसिये भेटय लागल आर सभटा चीज गाम मे ओतेक अपना मे हमसब बन्द रहलहुॅं बाहर नहि जाइतो एतय हवा पानि ठीक रहलै हमरा सबके कोनो कोविड ककरो नहि भेल तऽ ई सब हम अपना के नीक बुझि रहल छियै हमरा क्षेत्र मे स्वास्थक देखभाल लेल हम इएह बुझै छी जे हमर सबहक अस्पतालके सुधार भऽ कऽ ओकरा कनी नीक हेबाक चाही जे ओहि मे डॉक्टर के उपलब्धता कनी कम छै ओहि सबहक एतय सुविधा होइ एकटा जेना की बोन के बढ़िऑं डॉक्टर हेबाक चाही जे पूरा चेक करथि एहिठाम लोक के बेसी के देखै छियै ठेहुन के बिमारी या कोनो एहन भऽ जाइत छनि जिनका कि पैर तैर सम्बन्धित बहुत रास रोग सब छनि से सब नहि हेतनि आर हमरा सबके अपना पर अपने देखभालके बेसी जरुरत अछि जे एहिठामक लोग सब अशिक्षा के दुआरे नहि देख स्वास्थ के देखभाल नहि कऽ रहल छथि से सब करय लागथि हुनका एकर सबहक सुधार हेबाक चाही